पर्यटक स्थानीय व्यवसाय का विकास की मदद ऐसा करता है क्योंकि पर्यटन पर्यटक की जगह हर लोग बार बार से घूमने आते हैं यहाँ पर कई गरीबों का मतलब टैक्सी का किराया भी निकल जाता है और जैसे कई जगह घूमने का टिकट भी लगता है तो पर्यटक के व्यवसाय में मदद हो जाती है कई प्रकार के विकास होने लगे हैं यहाँ पर जैसे हमारे उतमे घूमने के लिए टीला है राम रामदेवता का मंदिर है शिवजी का मंदिर है सबसे बड़ा अमरनाथ मंदिर है यहाँ पर घूमने के लिए कई कई जगह हर प्रकार पर्यटक लोग बाहर बाहर से देखने के लिए आते है जैसे हमारे किले में बाहर बाहर से लोग आते हैं देखते है तो वह मुँह मांगी कीमत दे देते हैं जैसे कहीं मेला लगा हो मेंगल मेला लगता है हमारे यहाँ पर दस दिन का तो दस दिन मेले में बाहर बाहर से लोग मेला देखने के लिए आते हैं कई चीज़ें ख़रीदते भी हैं मेले में हर प्रकार की चीज़ें मिलती है तो वह लोग मुँह मांगी कीमत में दे जाते हैं तो कई प्रकार से पर्यटक स्थानीय व्यवसायों का विकास की व्यवसाय मदद मदद के करी की जाती है कई प्रकार से पर्यटक मदत के जाते हैं हमें कोई हमारे यहाँ पर आता है बाहर से आता है तो वह बार बार वह चीज़ देखने जाता है तो उनसे हम मुँह मांगी कीमत भी दे देते हैं